गामियाव सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरनि गोसोबायदि जिउनि लोगोरि नागिरनायाव जेंना जेंना नुजायाखै बिसोरो जाय जायहा गावनि गामिआव थानानै गोजोननाय दङ बिसोरहा जेबो जेंना गैया नाथाय गामियाव थायोब्ला बिदिनो स्कुल कलेजनि बेनिफ्राय देहा फाहामसालिनि जोबोर आंखाल माबा मोनसे जुदि बेमार आजारफोर जायोब्ला देहा फाहामसालिआ खाथियाव गैया टाउन सहरावसो थांनांगौ बिदिनो खाइसे बायदिया गामिआव थाग्राफोरा बेमार आजार जायोब्ला थांस्लाबनो हायाब्ला दा बिदिनो थैनो गोनां जायो बेनि उनाव टाउनआव गोबां सुबिदा थायो गोसो बायदि बेयावहाय बेसादफोरखौ मोननो हायो जिउ खुंनायाव थारमानि जिउ खुंनाया मानि मोजां जायो गामिआव नोङो बेसादफोरखौ जानला मोनला मोना गामियाव टाउननि बायदि नोङो गोसो बायदि गारि मथर सालायनो हाया गामिनि लामाफोरा मोजां नङा बेबायदिनो गामियाव कारेन्ट बायदि फैया मोब्लिबनि बिदि बेबस्था गैया एसे अखा हाब्लानो कारेन्ट बन्द जायो मोना मोनायाव खोमसि खोमसिजोंनो माने खोमसि थानांगोन आरो नों गामियाव बाथाय आमफ्राय बेबायदिनो जोंनि गामिनिफ्रा जों बेबायदिनो दा जेंनाजों भुगिनांगौ जादों गामियाव बायदि बायदि जिउनि लोगोरि नागिरनायावथ' जेबो उसुबिदा जायाखैमोन गामियाव गामियाव गामिआवबो नोङो थानो हायो आमफ्राय गामिनिया बेना बे फरायसालिफोर स्कुलफोरा स्कुल कलेजफोरा बेबायदिनो मानि गैया आमफ्राय देहा फाहामसालि मोजां गैया नङाब्लाथ' गामियाव गामियावसो मोजांसिन टाउननिफ्राय थानो